ہندوستان میں بہت سے بہت سارے ضلع ہیں اور بہت سارے ضلع بہت سارے نمایاں خصوصیات رکھتے ہیں جن میں ایک علی گڑھ ہے وہ علی گڑھ اپنے آپ میں ایک اہم نمایاں خصوصیت رکھتا ہے بہت سارے یہ خصوصیات کا حامل ہے یہ ہمارے ہمارا علی گڑھ ایک قدیم قدیم ضلع ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے اور اس کی شہرت اس لیے بھی ہے کہ اس ضلع میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسی جیسا مشہور ادارہ ہے جسے سر سید احمد نے اٹھارہ سو پچھتر میں بنایا تھا اس وجہ سے بھی علی گڑھ کو ایک اہمیت دی جاتی ہے ہمارے ہندوستان میں اور جہاں تک بات ہے کہ اس کی صنعت کاری تو یہاں ہمارے ہندوستان میں یہاں پہ تالے کا کاروبار سب سے زیادہ ہوتا ہے ہمارے علی گڑھ علی گڑھ میں اور ہمارے اس علی علی گڑھ علی گڑھ میں جو ہے وہ شیروانی کا کام سب سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ وہ زیادہ تر وہ شیروانی پہنتے ہیں اور خود ہمارے جو صدر ہیں پریسیڈنٹ آف انڈیا انہوں نے خود بھی یہیں سے شیروانی سلا کر کے انہوں نے پہنا